असांजी ॾखिण दिल्लीअ में कई तरह जा सामाजिक ऐं सांस्कृतिक कार्यक्रम थींदा रहंदा आहिनि जीअं चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा थींदी आहे हिते सभई धर्म जा माण्हू अची करे दुर्गा पूजा में पाटीसीपेट कंदा आहिनि रौनक मेलो लॻो पवंदो आहे भंडारा हलंदा रहंदा आहिनि इनजे अलावा जीअं हिते लाजपत नगर में यानी उहे साई संध्या थींदी आहे त इहे साल साल ये प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि हिन हिनजे करे माण्हू हिकु ॿिए सां कनेक्टेड रहंदा आहिनि त तमामु आनंद ईंदो आहे हिनजे अलावा जीअं दुर्गा पूजा थी या हे जो साई संध्या थी या वरी रामलीला वग़ैरह थी झूलेलाल जा इहे चालीहा थिया त हिन ये असांजा जो इहे सासी रीती रिवाज़ आहिनि न ॾाढा हिकु जड़ सां जुड़ियल आहिनि माण्हू जीअं हिकु ॿिए सां छो तमामु जो एटमोस्फेयर रहंदो आहे ॾाढो बढ़िया रहंदो आहे ऐं दिल्ली हाट में बि मेलो लॻंदो रहंदो आहे होलीअ ते या वरी ॾिआरीअ ते त ये ये ये फैस्टिवल जो आहिनि अहिड़ा असांजी सांस्कृतिक विरासत आहे इन करे ई इन करे इन रीती रिवाज़ जी वजह सां ई असांजे दिल्लीअ जी दक्षिण दिल्ली जी ॾाढी रौनक आ्हे ऐं मां चवां थो ये रीती रिवाज़ त्योहार ऐं मेला हमेशह लॻंदा रहनि ऐं माण्हू पाण में हिकु ॿिए सां जुड़ियल रहनि जय झूलेलाल